भैया मुझे घूमने जाना है जी जी मुझे घूमने जाना था इंदौर हम दस लोग हैं भैया तो आप पे दस सिटर गाड़ी है अच्छा आपका रूट कैसे रहेगा घुमाने का इंदौर का नहीं टूरिस्ट के हिसाब से आप अपना थोड़ा सा बताएँ और वैसे भी अलग से बताएँ

जैसे हम गवाले से जाएँ गवाले से जाएँगे तो गवाले से पहले कौन सा आप हमको देख देखने को मिलेगा जी जी

जी जी अच्छा अच्छा तो मतलब हम मतलब हम हम आपको सत्रह या अठरह तारीख को जाना है हमको वहाँ पे आपका आपका ये एक डेट देखो सत्रह अठरह को खाली है के नहीं सत्रह सत्रह सत्रह को हम रात को निकलेंगे ऐसा वो मतलब हम सारे लोगों का विचार है कि सत्रह को नहीं चार्ज की बात नहीं है मतलब गाड़ी में ए सी वगैरह और ये सारा सिष्टम है के नहीं नहीं वो वो पैसे की बात हो जाएगी लेकिन आपकी गाड़ी में ए सी वगैरह सब है चलो ठीक है ओके